खाना बनाते समय हम एल्युमिनियम के बर्तन का यूज करते है स्टील के बर्तनों का भी यूज करते है जैसे की चम्मच है प्लेट्स है कटोरिया है आदि और एल्युमिनियम की गँजिया होती है तो गँजियों का भी यूज करते हैं जैसे की रोटिया बनाने के लिए तब तवे का यूज होता है लोहे के तवे का यूज होता है और रोटी बेलने के लिए लकड़ी का जो बेलना पारिस होता है तो उसका भी यूज होता है और जैसे सब्जियां वगैरह काटना है तो चाकू होते है और सिजर होती है तो कैची तो उससे भी हम काटते है सब्जी का काटते है और सब्जियां काटते है चाकू से वगैरह तो वो और पाउसिप भी होती है जो आप लोहे की पाउसिप होती है तो उससे भी सब्जियां काटी जाती है तो खाना बनाते समय बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारे बर्तन होते है अलग अलग तरीके के बर्तन होते है और उससे हम खाना बनाते है और उस थाली मे हम खाना भी खा लेते है उसी में स्टील की थाली मे खाना भी खाते हैं कटोरिया रहती है थाली रहती है चम्मच रहती है ये सब चीज़ें हम खाना खाने के लिए यूज करते है